देश में समाज जी सुरक्षा वधायण लाइ पुलिस ऐं ऐं जनता जो रेशो बराबरि थियण खपे ऐं अॼकल्ह थी छा थो रहे थी पुलिस वारा घटि थी वेंदा आहिनि नया पुलिस वारा भर्ती न था थियणु हुननि खे नया हथियार नथा मिलनि जंहिंजे करे अपराधियुनि जो मोराल वधी वियो आहे इन करे इन करे मुंहिंजी कानून मंत्रीअ खां विशेष वेनिती आहे की हिन जे रेशो जा ध्यानु रखनि

कानून व्यवस्था ठीकु थी वेंदी जेतिरा माण्हू हुजनि हुननि ते हिकिड़ो पुलिस वारो रहंदो

विद लेटैस्ट हथियार हिननि वठ हूंदा हुजणु खपनि मोनिट्रिंग वास्ते